अ हेल' अ अ खोनादों अ अ अ आङो एसे माइ नागिरहरदों माइ फानगोनना नोंसोरो आंनोथ' जानो थाखाय बिस मनसोब्लाबो जागोन

आदसा हायोब्लालाय दिनैनिफ्राय सप्तासे बा सप्तानैनि गेजेराव नांगौ जायोब्ला ओरैनो मा मा माइ मोनो नोंसोरनिथिं

आदसा जोसा महननैसो मोना जोसा माइ नोंहा लोगोसे हरनो हागोन कारन गारि लांगोनना आङो गारियाव खनसेआवनो थिखोना लाबोनो हानायनि दे आदसा आदसा मोजां खौरां बिथिं आयजं बा बे माइब्राफोरा माबायदि दामफोरा नोंसिनिथिं औ औ हायोब्ला बेफोरखौबो महनसे महननै ओ लाखिनानै दोनलाय आङो मोजां दाम होगोन

ओम दे मोजां खौरां आङो बिदिनो जुदि मोनबावोब्ला बेखो लाबोखांनायनि उनाव आङो आरो गुबुन मोनसे गारि गारि गंसेनि जखा आङो बायनो सेसथा खालामगोन मोनगोनना बेबायदि माइ थारमानि थारमानि बिस महनखो आङो फार्स्ट फार्स्ट टाइम आङो ट्राय खालामनाय बायदि माखालामगोन बिदि जायोब्ला नोंथांखौ माइ बायनानै दोननायनि माबा जानो खामानि मावहोनो इच्चा खालामदों

फार्स्ट टाइम थारमानि आं गावनि बाहायनायनि थाखाय खालामदों बिनि उनाव जुदि मोजाङै जायोब्ला लिंकआ जायोब्ला आङो बे बसायनि थाखाय सेसथा खालामगोन आरो मोजां मोजां दाम होनो आं सेसथा खालामगोन दोनसै दे थिख खुरा होनब्लालाय दोनथबायना दोनथबाय आदसा धय्नबाद